हॅलो कशें आगे तूं हय घरा हां हांव शिमगो म्हण किदें गे खंय तें मेळ म्हणा किदें आसा मेळ म्हणो किदें आनी ती किदें चित्रां बी करता तीं तोंडां बी रुपटें घालता तें आं लोक बीन ते तरेतरे चित्र बी करता तें कांय किदें आमी ल्हान फोणें मात्शें पळयलें या आं तें म्हणोन किदें म्हणोन तितूं चित्रां आसा आनी तें आं आं ती निश्यानी बी किदें आसता तिंगे दा बोडीची व्हडली ती दारांनी देवाची बुडी बी घेवन दारांनी भोंवता तें बी काय किदें गे ल्हानपणी आमी मात्शें पळयतालीं आतां खंय थंय बॉम्बे बी किदें आहा आतां हांगा रावूं येयलो म्हणोन मात्शी आं या तर या जाल्यार या तर आनी किदें किदें आसता तर तितू पळय तें सोत्री बी म्हणोन किदें आसा दिसता देवालें म्हणें आं दारान बी भोंवता दिसता कांय खबर ना आतां आमगे थंय किदें आहा आतां कांय ना न्हू आशिमो बी कांय ना आमचें थंय ना गांवांनी खेडे गांवांनी बी आसता हय आं आतां आमगे भुरग्यां बी खंय किदें खबर आहा ना हय आं हय वोय तेंगे किदें नाल्ल आनी तांदूळ बी किदें दिता आसता खावपाक बी दारां येता तेन्ना आतां आली वर्सांनी आमी पळोवंकू ना आतां चित्र करता बरीं बरी आ आं आनी भुरगीं बी चित्रां करता भुरग्यां बी बरें बरें ड्रेस बी करता दिसता तरेतरेचे बायलां बी या जाले या तूं केन्ना येतली तर या राती बरी दिसता आसतले न्ही ती आ रात आ रात रातचें तें रातची बरें दिसता आं

आनी किदें आसता तर आं बरें